بہار بھارت کی ایک ایسی ریاست ہے جو اپنی ثقافت روایات اور کھیلوں کے لیے مشہور ہے یہاں کھیلوں کا جنون لوگوں میں پایا جاتا ہے اور مختلف کھیلوں کی تقریبات شائقین کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اگرچہ قومی سطح کی بڑی ٹیمیں اور اسپورٹس لیگز زیادہ تر بڑے شہروں میں ہوتی ہے بہار میں بھی کچھ ایسی کھیلوں کی تقریبات اور مقامی ٹیمیں ہیں جو شائقین کی بڑی تعداد کو جمع کرتی ہے ان میں کرکٹ کبڈی کشتی اور ہاکی جیسے کھیل شامل ہے تاہم ہم لوگوں کا کرکٹ کے ساتھ خصوصی لگاؤ ہے کرکٹ بھارت کا قومی کھیل نہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ کھیلا اور پسند کیا جانے والا کھیل ہے اور بہار میں بھی یہی صورت حال ہے بہار کرکٹ بورڈ بہار میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے یہ بورڈ بہار کے نوجوانوں کو کرکٹ کے میدان میں موقع فراہم کرتی ہے جس سے مقامی سطح پر کئی قابل کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے بہار کرکٹ ٹیم رنجی ٹرافی رنجی ٹرافی وجے ہزار ٹرافی اور سید مشتاق عالی ٹرافی جیسے ملکی سطح کے مقابلوں میں شرکت کرتی ہے اگرچہ بہار کی کرکٹ ٹیم آئی پی ایل کی طرح بڑی اسپورٹس لیگ کا حصہ نہیں ہے لیکن ریاست کے لوگوں کا کرکٹ کے لیے جوش و خروش عروج پر رہتا ہے بہار کے کھلاڑی اور مقامی کرکٹ ٹیمیں جب میدان میں اترتی ہے تو کھیل کے شوقین لوگ بڑی تعداد میں ان کے کھیل کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں بہار میں کبڈی بھی ایک مقبول کھیل ہے جو مقامی سطح پر کھیلا جاتا ہے کبڈی ایک روایتی بھارتی کھیل ہے جو دیہی علاقوں میں لوگوں کو جمع کرتا ہے پو کبڈی لیگ کے مقا کے مقبولیت نے اس کھو کھیل کو نہی اس کھیل کو نئی سطح پر پہچان دیا ہے جس کا اثر بہار میں بھی نظر آتا ہے بہار میں کبڈی کے مقامی مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں جن میں ریاست کے مختلف علاقوں سے کھلاڑی اور شائقین آتے ہیں کبڈی کے میدان میں مقامی کھلاڑیوں کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں